जी हा जी जी अछा जी हा बिल्कुलु हा असांजे हिते राज्य अजमेर में ॾाढी प्रसिद्ध शयूं आहिनि जीअं धन्ना कचौरी थी वैशाली नगर में गोल प्याऊं जी कचौरी थी ईअं आहे हेठि असांजे अजय नगर में दाल पक्वान थिया सिंधी उहे मिलंदा आहिनि ऐं पाण खां हिते राजस्थानी खाधो बि मिलंदो आहे दाल भाटी चुरमा महादेव ढाबे ढाबे ते हा ऐं छा नालो आहे हुते असांजे हिते पप्पू पकौड़े वारो आहे उन जा पकौड़ा बि फेम्स आहिनि हा ॿियो पुष्कर जी कचौड़ी पुष्कर जा मालपूआ असांजे हिते इहे सभु फेम्स आहिनि ऐं हिते ब्रैड पकौड़ा बि सिंधी ब्रैड पकौड़ा असांजा हेठि मिलंदा आहिनि हा ॾाढो हूंदो आहे सिंधी डिशूं जीअं अजमेर में ॾाढा सिंधी रहंदा आहिनि अलॻि अलॻि तरीक़े जी सिंधी डिशूं मिलंदियूं आहिनि पंहिंजे पंहिंजे हिसाब जी अगरि तव्हां होटल में वञी घुरो त उते बि पंहिंजी मिलंदी ऐं हिते स्टेशन जे पासे में दाल पकवान ॾाढा सुठा मिलंदा आहिनि असांजे अजमेर में हा ऐं हिते खंडेलवाल जा त कचौड़ी संबोसा हिते घुमण लाइ चौपाटी थी अनासागर थियो ऐं हिते पुष्कर में ब्रह्मा मंदरु थियो साई बाबा मंदरु थियो इहो सभु आहे ऐं खाइण जी बि ॾाढी वैराइटियूं आहिनि असांजे अजमेर में सिंधी ॾाढियूं आहिनि हिते होटल में कढ़ी हा आहियूं न हिते कढ़ी चांवर बि असांजा सिंधी में मिलंदा आहिनि हिते होटलुनि में इकलौती सिंधी होटल आहे हुते कढ़ी चांवर खाओ दाल चांवर खाओ जेके खपंदा हो हा जेको खपेव जेतिरो खपंदा तव्हां खाई था सघो हुन खां पोइ असांजे माना टुकुर टुकुड़े में सिंधी खाधो बि मिलंदो आहे इहो न आहे की सिंधी खाधो नथो मिले ॿाहिरि असांजा दाल पकवान बि था खाई सघूं पंहिंजी घर बर हा ईअं घर वारी जेके जीअं कचौड़ी हा जीअं कचौड़ी संबोसा थिया इहे बि ॾाढा सुठा असांजे अजमेर में मिलंदा आहिनि ॿिया राजस्थानी खाधो बि ॾाढो सुठो मिलंदो आहे दाल भाटी चुरमा सिलबटे जी चटिणी गटे जी भाॼी इहो सभु बि मिलंदो आहे मोती चूर जा लॾूं जीअं त राजस्थानी खाधो पंहिंजे पंंहिंजे हिसाब जो खाधो मिलंदो आहे असांजे हिते पंहिंजा ॾाढो सुठो न न ऐं हर हा हर टुकुड़े में हिते मिलंदो आहे कुझु न कुझु सिंधी बि हलो ठीकु आहे हलो ठीकु आहे